हेल' आं दिनै आसामनि बिदिनो गामियारि बिदिनो सोमोन्दै बुंनो सानदों मानो होनोब्ला जोंनि फाहामथायनि सोमोन्दै आङो इसे सुंद'यै बुंनो सानदों मानो होनोब्ला जोंनि फाहामथाय हेल्थ दिपार्टमेनता जेरैहाय टाउन सहरावल' थानानै टाउन सहरनि माबाफोरखौल' नायनाय जायो नाथाय गामियारि ओनसोलाव जोंनि चिकित्सानि थाखाय जोबोत उसुबिदायाव गोग्लैयो मानो होनब्ला गामियारि सिङाव जोंहा डक्टर थाया नार्च थाया मानो होनोब्ला गासैबो बिदिनो टाउन सहरनि हस्पिटाल फ्रावल' थानाय जाहैबाय माब्लाबा समाव जोङो गामिफ्राव इमारजेनसि गोनांथार समावबो जों डक्टर नार्च फोरखौ मोननो थाङा थाङा सोरबा मोनाबिलिफ्राव सोरबा लोमजायो सोरबा दिलिभारि फोर जायो बिखौ जोङो हथाथयै लांनांगौ जाहैयो आरो गोबां जायगायावनो लामाफोरनि थाखाय उसुबिदा दङ दा बे लामा उसुबिदाफ्रा लामाफोरनि थाखायबो गोबां जहामेला जायो हस्पिटाल सिम थांनांगौनि थाखाय जोंहा गोबां समैसा जानानै फैयो बेफोरखौ जोंनि आसामनि सोलोंथाइगिरि फ्रा मोजाङै नोजोर होनांगौ मोजाङै नायनांगौ मानो होनोब्ला गामि सिंनि जाहाथे गोबां सुबुंफ्रा जेबो खस्थ' जाया जासेनो गाव गावनि बेमारफोरखौ मोजाङै मोजां फाहामनानै लानो हायो आरो बिजों लोगोसे दिनै गथ'फोरनि लोमजानाय साजानाय बेफोरखौबो सोरबा गथ'आ मालाबा समाव हरखाब दाइरिया जायो सोरबा खिनाय गोबानाय जायो सोरबा लोमजानाय जायो सोरबा बेबादिनो माबा मोनसे बेराम जायो बेखौबो जोंनो लांनो थाखाय गोबां दिगदाराव गोग्लैयो मानो होनब्ला जोङो दिनै जोंनि गामिनिफ्राइ कक्राझारसिम थांनांगौ बालाजानसिम थांनांगौब्ला गोबां समैसा जायो किन्थु थेवबो जोङो मानसिखौ फाहामनो थाखाय जोङो उफाइ गैया लांनांगौ जाहैयो बेफोरनि थाखायनो दिनै आङो गले गले खावलायो अननानै गोजौ लेबेल नि फाहामथाइ सार मोन मेदाम मोना गामि सिंनि सुबिदाफोरखौ इसे अननानै नायो दिनै गोग्लैसोनाय गामियाव गोबां समैसा जायो बबेबा समाव देलिभारि फोर लांनांगौबा बे दिलिभारि फ्रा लामा गेजेरावनो गावनि गथ'खौ जन्म' होनांगौ जायो आरो जोङो हस्पिटाल सिम थांनानै जोङो फाहामनांगौब्ला सोरनिबा नखरा गोबां गोरिबनि थाखाय थाखा फैसा गैया जायो बे थाखा फैसा गैयैनि थाखायबो जोंनि गोरिब सुबुङा मोजां

अननानै गले गले सार मोननि मेदाम मोननि थिंजाय खावलायनाय जायो दा आङो मोनसे गामि गोथौनि सुबुं जानानै आङो बिखौनो बुंनो सानो आंनि बुंनायखौ जाहाथे गनायनानै सार मोन मेदाम मोना गोसो खुसिजों आजावनानै मोजाङै मोजां गनायनानै लायो आरो जोंनि थाखाय चिकित्साखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खालामनानै होयो बिखौनो आङो बुंनानै सार मोननिसिम गले गले खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों